हैलो स्वीगी सॅं बजै छीयै हमरा एगो ऑर्डर करबाक रहै जे खाना के लिए अपना लग समोसा आओर गुलाब जामुन आओर छोला भटूरा के ऑर्डर करनाइ रहै कते देरमे पहुँचा देबै अगर ता तक में पहुँचा देबय तऽ हमर एड्रेस नोट करूँ हमर नाम भेल कैलाश मुखिया वार्ड नम्बर दस बलहा जिला सुपौल पानी टंकी नीयर बाय त एहि जगह पर पहुँचा दिऔ आ सुनू दू गो रसगुल्लो कए देबै गुलाब जामुन आओर एक प्लेट छोला भठूरा आओर चारि गो समोसा चटनी के साथ ई जे छै पहुँचा देबै कनि जल्दिए हमरा सबके जे कतौ निकलबै नस्ता करबाक लेल ईसब ऑर्डर करबै लए चाहै छियै तऽ पहुँचा देबै ने पहुँचा दिऔ जे छै से कनि जल्दिए पहुँचा देबै भूख लागल यऽ कनि जल्दी पहुँचा देबय